नों आं माबा गावालिनि मानसि आङो बर' बस्थिनि नों मा मा खालामनो रोङो आं आंनोबो बानायना हरनो हागोन सिखाखौ दाबाखौलाय दाबा फिसा बानायनानै हरनांगोन मैगं हाग्रा आरो सिखा खंखाइ गंसे मोजां बानायना हरनांगोन

सिखा खंखाइ दे दे हा थास' बेदर जावनो खदाल गंसे बानाय नांगोन

खदालखौलाय बेसे लायो सारिस' दुइस' सोनि बानाया दे दुइस'नि बानायदो ओमफ्राय माब्लाथो नांगौ माबाखौ फैसाखौ माब्ला मोनगोन

दे दाबा औ इसे फिसाखौ नांगौ दाबाया मैगं हानो दे मोजां बानायना हर औ औ औ दे

आरो थास' बेदर नागिरो आं खदालखौ फिसा बानाय हिन्जावफोरनि जावनाय नालाय